جی جی پریشانی یہ ہے کہ میں کالج ڈپارٹمنٹ سے پروفیسر بول رہا ہوں اور آپ نے جو شیڈول بنایا ہے بہت ہی اس میں ڈیفیکلٹ فیس کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ یہ جو شیڈول آیا ہے نئے طریقے سے جو نیو شیڈول آیا ہے وہ آٹھ فورٹی فائیو سے ایٹ فورٹی فائیو سے ہے جس میں بچے پر پرزینٹ نہیں ہو پا رہے ہیں تو یہ تھوڑا سا مجھے بہت ہی ڈیفرینٹ معلوم ہو رہا ہے اگر اس کو چینج کر دیں دوسرا شیڈول کوئی آ جائے تو بہتر رہے گا میں عربک ڈپارٹمنٹ سے بول رہا ہوں اور دوسری بات یہ ہے کہ دھیان رکھیے گا کہ جو کلاسیز کی ٹائمنگ لاسٹ میں جو ہوتی ہے ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی فور فورٹی فائیو تک جاتی ہے تو یہ بھی تھوڑا سا امپاسبل ہے کیونکہ بچے آتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں آ کر کے وہ ایک تو بات یہ کہ تھوڑا ٹھیک اسٹارٹنگ میں ایٹ فورٹی فائیو سے شروع ہوتا ہے اور پھر آخر میں فائیو فورٹی سات تک جاتا ہے تو ایک لانگ ڈیسٹینس ہو جاتا ہے پھر بیچ پہ ایسا ہو کہ ہاں

ٹھیک ہے وہ اگر آپ کو ممکن ہو تو ری شیڈول کر دیجیے گا ہاں اگر ہو سکے تو تین فورٹی فائیو تک تھری فورٹی فائیو تک ہو جائے تو بہتر ہے